हमरा गामसँ किछु किलोमीटर दूर कपलेश्वर स्थान अइ ओतऽ महादेव बाबाके मंदिर छनि कपिल मुनि द्वारा स्थापित कएल गेल कपलेश्वर दानी छथिन ओतऽ महादेव शिवलिंग हमसब ओतऽ जखन फुरसत भेटैया तऽ इच्छा रहैया जे हुनका लगमे जाय एक लोटा जल हुनका चढ़ा कऽ आओर आशीर्वाद लऽ कऽ चलि आबी हमरा जीवनके आब इएह उदेश्य रहि गेल अइ जे जखन हमरा फुरसत हुए तऽ हम एक लोटा जल बाबाकेँ दियनि